सोनभद्र ज़िले में रोज़गार और मृत्यु के मामले में युवाओं के सामने बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना है क्योंकि सोनभद्र ज़िले में शिक्षा और रोज़गार बहुत ही सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अच्छा व्यवस्था नहीं है लोग सोनभन लोग अपने घर से कइ कइ दूर जा कर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अच्छ अच्छा कॉलेज ना होने के कारण दूर दूर जा कर पढ़ाई करते हैं जिस से वो अपना शिक्षा पूरी करते हैं और रोज़गार यहाँ पर बहुत कम है इस से वो पढ़ाई भी पूरा कर लेते हैं लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता जिस से उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना है और हमारे सरकार हमारे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है लेकिन उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें अच्छा कॉलेज हमारे यहाँ बनवा कर को पढ़ाई पर का देख रेख चाहिए और हमारे यहाँ की सरकार बच्चों को फ्री में लैपटॉप टैबलेट फ़ोन इस्कूटी इत्यादि भी देती है लेकिन यहाँ पर अच्छा कॉलेज ना होने के कारण युवाओं की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती